हैलो हाँ मैडम बोलिए कहाँ कहाँ घूम गये जी हाँ हाँ हम आपको घूमा देंगे आपको वाटर पार्क जाने का मतलब चार्ज आपका यह होगा मतलब कि फिफ्टी रूपीस और यहाँ नवलखा मंदिर आप जाइएगा तो वहाँ का सौ रुपिया लेंगे चार्ज और गंगा घाट अगर घूमने जाते हैं लोकेसन हैं मैडम जैसे आप यहाँ से जैसे नवलखा मंदिर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ आप काली मंदिर के बेगुसराय वाले जो काली मंदिर हैं वहाँ पर आपको वहाँ से पूरब के तरफ़ जाना है और वह मतलब बिसनपुर नाम है गाँव का वहीं वहीं पर नवलखा मंदिर है हम आपको वहाँ ले जा सकते हैं घुमा देंगे हम आपको और वहाँ वहाँ से जी हाँ क्या बोले मैडम हाँ वह पुराना मंदिर है और आप आप जो पहला मंदिर था वह तो अब उतना नहीं है फिर भी नाम तो वही है तो अंदर जब जाइएगा तो उसमें बहुत सारा मतलब हैं मंदिर जो उसमें घूम फिर कर

हाँ अंदर में तो बहुत भीड़ रहती है बहुत जी हाँ भीतर में मूर्ति है सब भगवान का मूर्ति बना हुआ है और सब खटाल खटाल भी अलग अलग हैं तो एक हाँ अच्छा तो लगता ही है अंदर घूमने के बाद चाहते हैं कि हम लोग वहाँ सब घूम लें घूम फिर लें और वहाँ का भी वातावरण भी सब अच्छे हैं तो आगे उसके बाद वहाँ से आगा कहाँ घूमना चाहते हैं वाटर पार्क जी हाँ तो वहाँ से आपको वाटर पार्क जाने के लिये मतलब फिर रिटर्न आना होगा वही काली मंदिर के पास वहाँ से हमको बेगुसराय एन एच एकत्तीस का रूट धरना है